یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جھوٹ ہمارے مذہب میں حرام ہونے کے باوجود ہم کبھی کبار جھوٹ بول دیتے ہیں اسی میں ایک چیز عبادات ہے اور اس عبادت میں اگر ہم نماز کی بات کریں تو نماز کے سلسلے میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں جیسے ابھی ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ہاسٹل میں نماز کی پابندی کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمارے یہاں نگراں مقرر کیے گئے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر سستی اور کاہلی میں نماز چھوڑ دی اور نماز پڑھنے مسجد نہیں گئے اور اتفاق سے نگرہ صاحب نے سوال کر لیا کہ کیا تم نے نماز پڑ لی تو میں اس وقت تو اس وقت ہم پھنس جاتے ہیں اور ایسی حالت میں سزا سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں اور جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی میں نے نماز پڑھ لی ہے یہ جھوٹ بول کر ہم نگراں صاحب سے سزا سے تو بچ جاتے ہیں لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ہے اور اس میں جھوٹ بولنے پر میرا دل مجھے بہت برا محسوس کرتا ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے